सामसुं एलइदि टिभि खौ बायनानै आङो माखासे नेगेतिभ पयन्त्स फोरखौबो मोननाय जादों मानो होनोब्ला आंनि न'खराव माखासे गथ'फोरा बे टिभि खौ नायनानै फरायनाय समखौनो होलिया मानो होनब्ला बे कार्तुन नायनाय आरो माखासे मुभि फोरखौ नायनानै बिसोरो माखासे गाज्रि हुदाबो सोलोंनो हमबाय फरायनायाव गोसो होयैनि थाखाय आङो साबजाथाव मोनाखै